जेन्ना म्हजे कडेन टायम कमी आसता आनी म्हाका टिफिन व्हरपाचें आसता सगळ्यांत बेस्ट टिफिन ऑप्शन म्हणजे ओट्स इन्ग्रीडीअन्टस आसात ओट्स मिल्क ऐन्ड लिटल शुगर पयली हांव इल्लेंशें उदक घालून ओट्स शिजोवन घेता तातूंत दूद घालता इल्लीशी साखर घालता आनी दोन मिनटां शिजयता हें म्हजें एकदम सुपरफास्ट मील जेन्ना म्हाका मातूय टायम आसना